तीन पाँच दू हजार दू सोलह दू दू हजार चारि पाँच चारि दू हजार तीन सोलह चारि दू हजार पाँच बीस पाँच दू हजार सात